हैलो डॉक्टर जी थोह्ड़ा बखार होई गेदा थोह्ड़ा जकाम ऐ लत्तां पीड़ां न नेईं कुदै ऐहीं निं कराया डेंगू दा बी ऐ मिगी बखार बी ऐ सिर पीड़ होंदी सिर पीड़ रोज़ होंदी लत्तां पीड़ां रोज़ होंदियां रुट्टियै गी सोआद लग लगदा निं ऐ

सब्ज़ी बनदी ऐ सब्ज़ी बेहियां सब्ज़ियां खानियां शाम्मी बी खानी सवेरे बी खानी ओह् टिड्ढ खराब होई गेआ हां बेई रुट्टी खानी घरै आह्ले आखदे घट्ट घट्ट खानी ते ओह् टिड्ढ खराब टिड्ढ पीड़ होंदी रोज टिड्ढ पीड़ होंदी रोज़ होंदी ते भी फटदी बी ऐ ठीक ऐ थोम ताइयें खंदे न काह्वा ग्रां च थ्होंदा निं ऐ ग्राएं च होंदा निं ऐ काह्वा ग्रां च इ'यै होंदा काढ़ा छड़ा

हल्दी शल्दी हल्दी खानी होऐ नुहाड़े कन्नै हां देसी घ्योे जे ठीक ऐ खरी खरी खरी खरी कमजोर होई गेदियां नी तां गै अज्जकल फट्टा दी कन्नै ओह् लाना होऐ पैग रातीं इक दिनें कम्म करना होंदा फ्ही रातीं फटदी बी ऐ ते अच्छा अच्छा ठीक ऐ जी खरी